हमरा समस्तीपुर जिलामे नदी छथि बागमती बहुत सुन्दर बहुत बढ़िऑं सबकिछु साफ छथि बूढ़ी गण्डक ओहो छै समस्तीयेपुरमे ओहो साफ छथि जते नदी पोखरि तालाब सब साफ रखै छथि नगर निवारण सब रोड बान्ह डिब्बा सबकिछु दऽ कऽ कूड़ा आर बला सब किछु रस्ता पेयरा सब साफ सुन्दर छथि बनल झलकेने रहै छथि कोनो चीज के गन्दगी के बारेमे नहि छथि सबकिछु ठीक छथि नदी पोखरि तलाब पानि शौचालय सबकिछु देने छथि बढ़िऑं से छै बिहार समस्तीपुर जिला बहुत सुन्दर बहुत बढ़िऑं अछि तलाब नदी पोखरि रोड बान्ह सब अछि पानीके भी टंकी जहाँ तहाँ लागल छै कऽल शौचालय नदी तलाब पोखरि सबकिछु बहुत बढ़िऑं बहुत सुन्दर रोड बान्ह बहुत सुन्दर बहुत बढ़िऑं सबकिछु साफ छै सब बड्ड बढ़िऑं बड्ड सुन्दरमे अछि कोनो चीजके दिक्कत नहि यऽ एहि समस्तीपुर जिलामे नदी पोखरि सब साफ सबके साफ करयके बास्ते सबकिछु देने छथि रोड पेयरा रस्ता सब साफ रहै छथि कोनो चीजके दिक्कत नहि छनि नदी सब साफ निबारक गाँव घर रस्ता पेयरा सब साफ छथि पानिके टंकी आर जहाँ तहाँ बैठल अछि सबकिछुके व्यवस्था अछि कोनो चीजके कमी नहि यऽ रोड साफ करय बला पर्यन्त छथि गाँवमे डिब्बा जहाँ तहाँ राखल यऽ कचड़ा साफ करय बला सेहो यऽ सबकिछु देने छथि

सबकिछु बड्ड बढ़िऑं बड्ड सुन्दर से समस्तीपुर जिलामे छथि पञ्च गो नदी छथि समस्तीपुर मे